धर्म धर्म एक अइसन चीज हैय जे कि तोरा हरेक चीजके बारेमे बतेतौ कि ओकर धर्म की हैय की हैय नहि हैय आओर पता हउ अपना लोग जे हैय ई पूजापाठवला ई दुर्गा चालीसा आय हाय की मस्त हैय दुर्गा चालीसा जब दुर्गा चालीसा एकदम जब बोलतौ ने हमलोग गेबहो ने मनके एकदम शान्ति मिलतै शान्ति कि हँ वैसे हमरा पूजापाठमे जादा अथि नहि लगै हैय लेकिन पता नहि दुर्गा चालीसासँ बहुत अच्छा लगतौ किछु किछु भजन हैय जे हम सुनबौ तऽ बहुत अच्छा लगतौ आओर दुर्गा चालीसामे ने हरेक चीज बतेतौ एकदम पूरा कैसे की होयल कैसे ई भस्मासुरके वध होलै हरेक चीज बता देतौ मतलब जेतना शुरूसँ अन्त तक भेलै ने काम ओ दुर्गा पूजासँ पता चल जेतौ तऽ एक बार एकदम शान्ति मनसँ सुनियौ एगदम ध्यान लगैके ध्यान लगैके सुनवही ने तभीये समझमे एतौ आओर इधर उधर ध्यान करवही ने तऽ नहि समझमे एतौ कियाकि हमे भी पहिले अइसने सुनने रहियै इधर उधर ध्यान रहै जादा सुनैमे नहि एलै दुर्गा चालीसा आब जब दुर्गा चालीसा सुनैमे एते अच्छा लागै हैय दुर्गा चालीसा कि हनुमान चालीसा भी हरेक चीज हर चीज हम आरती तक आब ध्यानसँ सुनै कि की कहै हैय ओकर मतलब की ओकरामे की बोलल जाइ हैय की इसलिए ई हमरा भी नहि तऽ पहिले हमरा एगदम नहि पूजापाठमे मन लगाबै